بالکل نیچے ایک رول پلے کی صورت میں آپ کی پریوہن سیوا کسٹمر سروس ہاٹ لائن پر کال کی مثال دی گئی ہے تاکہ آپ پی یو سی پولوشن انڈر کنٹرول سارٹیفکیٹ کی تجدید کے لیے معلومات حاصل کر سکیں کال کرنے والا ہیلو نمستے کیا یہ پریوہن سیوا ہاؤٹ لائن ہے کسٹمر سروس نمائندہ جی ہاں نمستے آپ کا پریوہن سیوا میں خیر مقدم ہے کیسے مدد کر سکتا ہوں کال کرنے والا میرا نام عمران ہے اور میرے پاس ایک آٹو رکشا ہے میں اپنا پی یو سی سرٹیفکیٹ رینیو کروانا چاہتا ہوں لیکن مجھے عمل کے لیے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں براہ کرم مجھے طریقہ کار سمجھا دیں